हैलो हैलो हा जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल जय माता दी हा ॿुधायो हैलो नी हा नीरज महाराज तां ॻाल्हायो हा मां मुंहिंजी धीउ जी शादीअ जो मोहरत कढाइणो आहे मां तव्हां वटि अची रहियो आयां कंहिं महिल तव्हांखे टाइम आहे शाम जो अॼु हा मोहरत कहिड़ा कहिड़ा सुठा आहिनि हा अच्छा डिसंबर महीने में डिसंबर महीने में अच्छा अच्छा हा नज़दीक जा म मोहरत कहिड़ा आहिनि मुंहिंजी धीउ अचणी आहे ॿाहिरा हिन करे मां तव्हांखां पुछा थो ऐं हॉल बि भई भरियल आहिनि न वधीक त हिन करे असांजो थोरो ठहे एडजस्टमेंट नथी थिए पई सम्झो था हा त मोहरत हेॾो सुठो कढी ॿुधायो जैं ॾींहुं असांजो कमु बि सुठो थिए ऐं अच्छा अच्छा ॿी जनवरी जो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ॿियो ॿुधायो असां हैलो टिपणा छपाया आहिनि तव्हां टिपणा टिपणा टिपणा बि खपनि टिपणो बि कढी रखिजो त मां मोहरत कढाइण जे टाइ मां शाम जो अची रहियो आयां तव्हां वटि छह वजे खां पोइ हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पर शादी तव्हांखे कराइणी पवंदी गुरु बह्माण्ड तव्हां ई आहियो असांजा अच्छा अच्छा हा पर ॿिए बह्माण्ड खे न मोकिलिजो तव्हां ई कराइजो असांखे तव्हांजो ई कराइणु वणंदो आहे ॾाढो

ॾह ॾींहंनि खां साईं हाणे कम में बि बिज़ी आहियूं कुझ कमु अहिड़ा आहिनि छो शादीअ जे कम में निकरी नथो सघिजे ख़रीदारीअ में हिनमें हुनमें बिज़ी आहियूं हिन करे हा ख़र्च जो बि कुझु सभु जेको ख़र्च हुजे शादीअ जो उहो वाजबी वाजबी ॿुधाइजो भाई न त वरी असां दक्षणा थोरी ईअं ई लिफाफे में विझी ॾींदासीं ऐं तव्हांखे स्वीकार करिणो पवंदो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा जय माता दी जय माता दी हा अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ अचो आहे न घरु आहियां हुओ बिल्डिंग में त अचबो आहे घरु मिली त वञबो आहे न असां न त ॿार वेठा ई आहिनि सुञाणंदा त तव्हांखे सभई आहिनि अरे यार कंहिंखां बि पुछो आ नालो पुछबो आहे भई नाराणी जगवाणी खाथे रहंदो आहे केर बि ॿुधाईंदो सॼे पाणे में भाई चेम्बूर में रहूं था भाई फेमस था आहियूं न साईं हलो ठीकु आहे ठीकु आहे मां अचांव थो घरु हा शाम जो वेइजो वरी टाइम ते हा साईं हा जय माता दी जय झूलेलाल बेड़ा ई पार